जोङो गावनि देहाखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जोङो गोबां हाबा मावनांगौ जायो जेरैहाय फुङावनो सिखारनाय फुंबिलि समावहाय देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनानै एक्सारसायस खालामनाय जग खालामनाय बेयाम खालामनाय जगिं खालामनाय बे जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनायनि थाखाय गोनांथार आङो फुङावनो सिखारो फुङाव सिखारनानै आइथिं आखाइ मोखां बिदिनो साफा खालामनानै फुंनि बार जायो थाबायग्लाङो फुङावहाय थाबायग्लांनायनि गेजेरजों बिदिनो आं गावखौनो राफोद मोनो फुंनि गोग्गो बारखौ लानो हानाया जों साफ्रोम सुबुंनि थाखाय गोनांथार बेनिखायनो फुंबिलियाव सिखारनाया जोंनि थाखाय खोब गोनां लोगोसे गावनि देहाखौ बेराम गैयै गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जोङो गावनि देहाखौ ब्लाड सारकुलेश'नखौ खालामथारनांगौ जायो फुङाव जोङो मावनाय दांनायजों लोगोसे बिदिनो जेसेबां हायो दस बिस मिनिटसोबाबो जोङो माने बियाम एक्सारसायस जगासन खालामनाया गोनांथार बेजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय जानाय लोंनायाबो जोंनि देहानि थाखाय खोब गोनां जों गावनि देहाखौ गावनि जानाय लोंनायजोंनो बांसिन बेमारि खालामना लायो गुजि गुजिबा जौखोन्दो बेमारफोरा जोंनि गावनि जानायनि थाखायनो जायो बेनिखायनो जोंनि जानाय लोंनायफोरा खोब माने मोजां जानो नांगौ जि मुवा जायो जों बिजिरनायनि गेजेरजों माने साखोन सिखोनै जानो रोंनांगौ बबे जाग्रा मुवाया जोंनि थाखाय मा खैफोद लाबोगोन जों बेखौ सिनायनो रोंनांगौ उखैयोब्लानो जोङो जानांगौ बे नङा सम जायगा थासारिजों गोरोबनानै जोङो गावनि जाग्रा मुवाफोरखौ जानो रोंनांगौ बेबो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनायनि खोब गोनांथार आयदा जानाय लोंनायजों लोगोसे जोंनि देहानि एक्सारसायस बे मोननैबो मुवाया खोब गोनां लोगोसे गोग्गो सानस्रि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जोङो गुफुङै लाखिनो थाखाय जों मोजां जानाय मोजां एक्सारसास्यजोंल' जाहैजोबा बेजों लोगोसे जोंनि साननाय हनायफ्राबो गोग्गो जानो नांगौ मेनटेलि आरो फिजिकेलि बे मोननै मुवाया जुदि समान गोग्गोयै थांफायाबा जोङो सासे आबुं गोग्गो सुबुं जानो हाया जोंनि देहायाल' स्ट्रं जानानै जोंनि देहायाल' गोग्गो जानानै गुफुं जानानै मा जानो जोंनि मेनटेल साननाय हनायफ्राबो गोग्गो जानो नांगौ बेनि थाखाय सासे सुबुङा सुबुंबायदि सिनायथि मोननो थाखाय मेनटेलि फिजिकेलि मोननैबो समान समान गोग्गो जानाया मोजां बेनिखायनो जों जानाय लोंनायफ्रा गोग्गो जानांगौ जोंनि साननाय हनायफ्रा गोग्गो जानांगौ जोंनि देहाया गोग्गो जानायजों लोगोसे जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो गोग्गो जानांगौ होनबाना जोङो गावखौनो सासे राफोद सुबुं होननानै सिनायथि होनो हागोन जोंनि देहाया राफोद जायोब्लासो साननाय हनाया राफोद जायोब्लासो जोंनि न'खरफोराबो राफोद जागोन न'खरफ्रा समायना जागोन गंफा गंफा न'खरा राफोद जायोबा समायना जायोब्लासो जोंनि समाजफ्राबो समायना जायो बेनिखायनो जोङो जानाय लोंनायजों लोगोसे गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय जिथु एक्सारसायस खालामनाय साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो जोंनि गोग्गो खालामना लानाया गोनां आंनि नोजोराव देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जोङो गोग्गो जानाय एक्सारसायस आरो गोग्गो सानस्रि बेखौ गोनांथार